आङो फ्राय गामिखोनो मोजां मोनो गामियाव मानो मोजां मोनो होनब्ला बार हावाया गामिनिया बेलेग टाउनाव थांना नाइयोब्ला हां थोनो थोनो टाउनाव बारहावाया गोजोन नङा गामि ओनसोलावनो जेनेबा बिफां लाइफां थानायजों बिफां लाइफांनि जेनेबा बार बेजोंनो गामियाव मोजांसिन इफ आङो बेलेग जायगायावबो गिदिंनानै फ्राय गिदिङो टाउनफ्राव थांबा मोजां मोना आरो गोसोखोनो मोजां मोना हां थोनो थोनो मोनो बिफां लाइफां गैयैखायसो ना मासो ना थाव फोरनि गेसदोंसो जायो टाउनफ्राव थानो मोजां मोना आरो फ्राय आं गामियावनो थानानै गांमिखोनो गोजोन मोनो गामियाव बिफां लाइफांनि अनेक नायनानै बिबार गामि लामा नायनानै गामिखोनो मोजां मोनो आरो आङो बेदिनो गामि गामि गिदिंबा गामिखोसो मोजां मोनो बेनिखायनो आङो गामियावनो थानो मोजां मोनो आरो बेखिनियानसै गामियावनो फ्राय मोजां मोनो आरो